हाँ हाँ रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं बोलिए क्या लेना है आपको क्या चाहिए बारह बजे से खोलते हैं बारह बजे में खुल जाते हैं दुकान शाम चार बजे तक बंद हो जाते है हाँ हम बता सकते हैं मतलब दो मटन और दो रोटी का दो सौ रुपये पड़ेगा और चार मटन लीजिएगा तो चार रोटी का मतलब चार सौ इसी तरह मतलब बढ़ता जाएगा हाँ और विशेष में विशेष में है सलाद भी मिल सकता है और चुकंदर भी मिल सकता है मतलब ऊपर से खाने के लिए मतलब प्याज़ भी मिल सकता है हरी मिर्ची भी मिल सकता है नमक भी मिल सकता है चावल भी मिल सकता है मतलब जो चीज़ सोचिए ना वो चीज़ मिल सकता है लेकिन विशेष में दो ही रोटी ही ज़्यादा मिलेंगे हाँ लेकिन विशेष में रोटी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि मेरी दुकान में होटल में ना रोटी ही ज़्यादा पड़ता है हाँ हाँ हाँ ताज़ा ही मिलेगा तो होटल है तो ताज़ा ही बनाना देना पड़ेगा ना बना कर के आपको कितने बजे चाहिए दो पीस का बोले थे दो सौ चार पीस का चार सौ रोटी तो दो में दो देंगे और चार में चार दे देंगे हाँ मटन लगा कर

हाँ मिलेगा ना बोले तो खीरा का सलाद मिलेगा चुकंदर भी मिलेगा और प्याज़ भी मिलेगा हर चीज़ हरी मिर्च भी मिल सकती है नमक भी मिल जाएगा हाँ बारह से दस में खुलता है हाँ हाँ हाँ हाँ आपको कितने बजे चाहिए दो बजे चाहिए कितनी प्लेट चाहिए आपको ठीक है तो रखते हैं